محترمہ میں نے آپ کی ویب سائٹ سے اشیا کا نام مسئلہ کچن بلینڈر اور واٹر بوٹل سیٹ آرڈر کی تھی آرڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو کے تحت آرڈر کے متوقع کی ڈلیوری تاریخ دس جون دو ہزار پچیس تھی لیکن آج پندرہ جون ہو چکی ہے اور ابھی تک میرا پیکج موصول نہیں ہوا نہ ہی مجھے کسی قسم کی تاخیر کی اطلاع ملی ہے اور ٹریکنگ اسٹیٹس بھی کافی دنوں سے تبدیل نہیں ہوا براہ کرم مجھے میرے پیکج کے اسٹیٹس کے بارے میں پوری طور پر اپ ڈیٹ کریں یا بتائیں کہ اگر یہ گم ہو گیا ہے یا متبادل یا ریفنڈ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے میری مکمل تفصیل درج ذیل ہے آرڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ڈیلیوری ایڈریس بلرام پور میں آپ کی فوری جواب کی منتظر ہوں شکریہ